खेतीबाड़ीके जे छै से एखन प्रथम समस्या होइ छै गाँवमे मौसमके मौसम जे छै से सही पहिलेके जैसन छै नहि बारिस नहि भऽ पबै छै सही टाइमसँ किसानके जे छै से दिक्कत होइ छै पहिल दिक्कत होइ छै पैसाकौड़ीके जे किसानके जे बहुत जे किसान वर्ग छथिन हुनकर जे छै से आर्थिक स्थिति ठीक नहि रहै छै भरोसा रहै छै जे बेटा भतीजा जे भी गार्जियन घरके बाहर छथिन ओ पैसा भेजता तहन खेती करब आइके तारिकमे खेतीमे भी जे छै से बहुत पैसाके जरूरत छै आब पहिले जकाँ नहि छै जे अपने खेती कऽ दियौ किछु उपजि जेतै आब जे छै से खेतीमे खरचा छै खेतीमे खर्चाके लेल जे छै से पैसा लगै छै तहन एकटा छै जे अगर अहाँ व्यवस्थासँ खर्चा करियौ तऽ उपज होइ छै उपज होइ छै ओकरा नीकसँ नीक जे छै से अपने पहिले जे छै मानि लियौ हालके व्यवस्था कऽ दियौ पानि पटा दियौ ओकराबाद ओकरा जोताउ हाल रहै तऽ ओकरा बाग करियौ खाद दियौ खाद जे छै से अहाँ तीन किलो चारि किलो कट्ठा जे छै से ओकरा तऽरमे खाद दियौ आओर ओ जे छै से एखन जेना गेहूँके सीजन छल गेहूँके सीजनमे जे छै से गेहूँके सीजन जे छै से तऽ ओकरा एखन आब सबके पटाबऽ पड़लइए आओर पानि जे छै बारिस आब तऽ होइ नहि छै बारिस जे छै से बहुत तक कम भऽ रहल छै बारिस जे छै मोबाइल वाइब्रेसन जे सही टाइमसँ नहि होइ छै सही टाइमसँ नहि होइ छै तऽ लोकके पटाबऽ पड़ै छै खेत खेतके पटा दियौ पहिले पटेलाके बाद जे छै से ओकरा रुख भऽ जायत तऽ ओकरा जे छै जोताउ एक बेर जोता दियौ फेर जे छै से ओकरा ओकरा बाउग करू बढ़िआँसँ बढ़िआँ जे छै से गेहूँके बीज खरीदू आओर ओकरा तीन किलो चारि किलो डी ए पी दियौ जिंक दियौ पोटास दियौ ई सब अ सब दऽ कऽ ओकरा बाउग करू आ आओर मोबाइल वाइब्रेसन बढ़िआँसँ बढ़िआँ जे छै से अहाँके बढ़िआँसँ बढ़िआँ जे छै से खेत गेहूँ उपजत रहलै वेट जे छै आइके तारिकमे सही नहि भेट पबै छै आदमीके किसानके ओइ लऽ कऽ जे छै से कनी समस्या आबि जाइ छै खर्च तऽ बहुत छै खेतीमे लेकिन ओइ ढ़ङ्गक रेट जे छै से अपना बिहारमे किसानके नहि भेटै छै एखन जेना धानक खेती छलैये धानके खेतीमे जे छै से पानि होइ नहि छै

बाउग जे छै से बीया टाइमसँ नहि केलकै जे पटा कऽ केने रहथिन अब जे दस बिगहा पाँच बिगहा खेती करऽ वला छथिन बोडिंग जे गड़ेने छथि हुनका तऽ छनि सुविधा छोट जे छै किसान छोट किसान जे एक बिगहा दस कट्ठावला छै ओ तऽ बोडिंग हुनका सम्भव नहि छै तऽ बोडिंग अइठमा जे छै किसानके लेल जे हमरा गाँवमे जे छै से अपनेके स्टेट बोडिंग छै चारि चारि पाँच पाँच टा लेकिन ओ सुचारू रूपसँ चालू नहि छै तऽ ओइ जे छै से कनी समस्या अबै छै ओइ लेल जे छै से कनी लेट भऽ जाइ छै लोकके खेतीमे खेतीमे धानके खेती जे छै धानोके खेती आब सही टाइमसँ लोक नहि कऽ पबैये छै किया तऽ मजदूर आब एतऽ जे छै से कने दिक्कत भऽ जाइ छै सब मजदूर जे छै भागि जाइ छै पंजाब गाँवमे जे छै गाँवमे अपनेके एक सए रुपये कट्ठा रोपनी होइ छै एखन सबसँ जादा अपनेके धानके खेती महगा भऽ गेलैये या तऽ एक सए रुपैये कट्ठा रोपाइ दियौ फेर ओकर जे छै से अपने कमौट करबियौ कमौटमे जे छै से सेहो जे छै से सए रुपैये कट्ठा मङै छै कमौटके कमौट करबियौ फेर खाद ओकरा जे छै से यूरिया खाद छिटियौ टाइमसँ तब जे छै से अपनेके धानक खेती होयत रहलै जे रब्बी राइके रबी रायके खेती भी जे पहिले जकाँ एखन मौसम जे छै से साथ नै दऽ रहल छै मौसम जे छै से आब एखन जे छै से ठण्ढाके सीजन एखन जे छै से टकाटक रौद उगल छै रौदमे ठण्ढ़ा रहितै तऽ गेहूँ या मसूरी भेल या सरिसो भेल ओइ सबके जतेक ठण्ढ़ा रहै छै ओतेक गेहूँके फसल जे छै से अपनेके बढ़िआँ होइ छै गरमी रहतै तऽ ओ जे छै ओइ हिसाबसँ गेहूँके फसल जे छै से नीक नहि पैदावर होइ छै जनमै नै छै नीक जतेक ठण्ढ़ा रहलै ओतेक गहूमके खेती जे छै से अपनेके जनम जनमऽके भी ओकर जे छै से बढ़िआँ रहै छै फसल जनमल बढ़िआँ ओकरा जे छै से बाइस दिन बीस सँ बाइस दिनपर अपनासब जे छै से हमसब पानि दै छियै पहिल पानि देनौं बीससँ बाइस दिनमे दोसर पानि जे छै से फेर अगर जेना बारिस नहि हेतै अपनेके तऽ पच्चीस सँ तीस दिनके बाद फेर एक बेर एकटा पानि दियौ ओकरा पहिल पानि देबै तऽ अपनेके हमसब जे छै तीन किलो कट्ठा यूरिया दै छियै एक किलो कट्ठा वाइब्रेट एक किलो कट्ठा जे छै से जिंक दै छियै भाइब्रेट वाइब्रेट ई सब जे छै से दऽ कऽ वाइब्रेट अपने जे छै से खेती करियौ बढ़िआँ सँ बढ़िआँ जे छै से उपज हेतै जरूर